जेनाकि जे हमसब जे कतहु काज रोजगार करैलए जाइ छी या इसकुले कॉलेज जाइ छिए तऽ हमरासबके ककरोसँ मतलब बहस भऽ भऽ जाइ छै तऽ ओ अगिलावला कनिटा ज्यादा कड़ा मिजाजके रहै छै तऽ ओकरासँ मतलब ओ तऽ बेसी बाजबै करतै तऽ ओहिकेलिए जे छै से हमरासब मतलब चुप भऽ जाइके छै जे ओ अपन बाजैत रहतै बाजैत रहतै ओकर बाद ओ अपने मुँह बन्द कऽ लेतै बुझतै जे अगिलावला आदमी किछु बाजितै नहि छै तऽ आब हम बाजिकऽ की करबै तऽ एहि सबकेलिए जे छै अपने मतलब समझदारी काम दै छै जे बेसी बाजलासँ कोनो फाइदा नहि छै आगाँ बाते बढ़ै छै बेसी तऽ एहिके कारण ककरोसँ ज्यादा बहस नहि करना चाही आगाँवलाके मतलब बाजैके छोड़ि देनाके चाही जे मतलब बाजै छै तऽ हमरा ओहिसँ कोनो दिक्क्त नहि होइए इएहसब होइ छै जे समझदार रहै छै व्यक्ति ओ समझि जाइ छै जे नहि समझै छै ओकरा मतलब लड़ाइ झगड़ा होइ छै